हमनीके सांस्कृतिक धरोहर तऽ बहुत बा लेकिन हइ लेकिन उदाहरणके लेल हम अपना गाँवके एक मन्दिरके उदाहरण लै लइले हमरा गाँवके नाम भेलक कमरिया आओर वहाँपर एक मन्दिर हइके बाबाके मनकेश्वरनाथ ओहिमे शिव भगवानके मन्दिर बा ओहि मन्दिरसँ हमनीके गाँवके बहुत नाम होला वहाँपर बहुत दूर दूरसँ बहुत सारा आदमीसब आबेला जइसेकि हो गेलक कमरियासब आबैला जइसे सावनमे पूजा होला वहाँपर शिव पञ्चाहरिमे पूजा होला जकरा बसन्त पञ्चमी कहल जाइला ओहिमे पूजा होला तऽ हमनीसबके अपना धरोहर संस्कृतिके बचाबैके लेल किछु उपाइ करैके चाही ताकि ओहिसँ आदमीके बिजनेस चलैए आओर मनके शान्ति मिलैए अच्छा लोक मतलब हमर देशके भी नाम ओहिसँ उंचा होइए हमनीसबके संस्कृतिके तऽ पूरा देशमे चर्चा हबै तऽ हमनीसबके संस्कृतिके संरक्षणके लेल ई करैके चाही कि जइसेकि हमरा गाँवमे एक मन्दिर बा अहाँके बतैबे केलिए जइसे ओहि मन्दिरके बचाबैके लेल हमनीसनीके आओर सब कोइके ओहि मन्दिरके साफ सुथरा रखैके चाही जइसे मन्दिरमे पोखरि हेबै ओहि पोखरिके समय समयपर साफ कराबैके चाही मन्दिर मन्दिरके पेटिङ्ग मतलब समय समयपर कराके पेटिङ्ग कराके ओहिसँ बारिशमे बचनेके लिए बचैके बा ओहिके लेल पेटिङ्ग करैबेके चाही आओर हमनीके काम होला कि बहुत सारा लापरवाह आदमी होला जइसे चोर होला ओहिसँ मन्दिरके अथी सामानसब मतलब हड़पे चाहेला जमीन हड़पे चाहेला तऽ अइसनके एकजुट होइके हमनीसबके ई कदम उठाबैके पड़त तऽ अइसनके रोकैके लेल समाजमे तऽ अहाँ देखबै करै छिए कि सब रङ्गके आदमीसब होइए जे दोसराके धन लेबैपर तुलल रहैए तऽ ओकरेसनीके समझाके बुझाके मन्दिर के सुरक्षा करैके चाही आओर मन्दिरसँ अथी हमसबके बिजनेस भी चलऽला जइसेकि आओर सावन आबि गेलऽ तऽ सावने पूरा गाँव हमनीके पूरे गाँवके आदमीसब लगभग पूरे गाँवके आदमी ओ करऽला बिजनेस करऽला कोइ फलके दोकान करऽला कोइ मुरही कचरीके कोइ मालाके आओर कोइ आओर कोइ सेबे प्रदान करऽला एहिसबसँ हमनीके मन्दिरसँ बहुत फायदा मिलऽला ओहिसबके संरक्षण करैके चाही